गोदोनि समावथ' जोङो एफाग्राब हिनजावफोरखौहाय सोलोंथाइ लानाय नुनो मोनामोन मानोना गुबुन गुबुन जायगोफोराव फरायसालिफोरानो गैयामोन खस्थ' जायोमोन बिनिखायनो साख्रि मोननोबो गोबां खस्थ'मोन आरो ना आथिखालावसो समजों लोगोसे सोलाय बोयै बोयै सोलोंथाइ लानानै साख्रि मावनाय नुनो मोनबाय बिबादिनो क'क्राझार जिज्लानि आयजोफोराबो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे साख्रि मोननायखौ नुनो मोनसै गोबां सोलायनाय फैबाय आरो ना क'क्राझार जिलानि आयजोफोरनि सिङाव नुजानाय गोबां जेंनाफोरनि खाबुफोरबो दं मानोना गोदोनि समावहाय एफाग्राब सोलोंथाइ बिथिङावबो दावगानाय नङामोन साख्रि मावनो थाखायहाय दावगानाय नङामोन आरो हिनजावफोरा

न'नि खामानि मावनानै बायह्रायाव ओंखारनाय जायामोन एफाग्राब मानि आथिखालावसो बेफोरबादि समाजारि जौगानायजोंहाय लोगोसे गोबां सोलायबोगासिनो दं बिबादिनो गोबां फारा जाबाय आजिखालि आथिखाल जुगावहाय बिबादिनो गोबां सोलोंथाइ मोननानै बयबो साख्रि मावनाय नुनो मोनसै बेफोरनोसै आरो ना